میرے خیال سے لوگ اکثر بڈ ڈے پارٹیز میں ڈانس کرنے اکھٹا ہوتے ہیں اور مل جل کر ڈانس کرتے ہیں اور شادیوں میں بھی شادی تقاریب میں اکثر مل کر کمیونیٹی میں ایک اچھا ماحول بنتا ہے جیسے کہ بڈ ڈے پارٹیز نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو پورے لوگ مل کر جمع ہوتے ہیں ایک کمیونیٹی میں بہت اچھا دکھتا ہے میرے خیال سے تو لوگ ایسے ہی ڈانس کرتے ہیں اور جاتے ہیں ایک دوسرے میں محبت بڑھتی ہے اور بات چیت بڑھتی ہے کھا کر اچھے سے پارٹیز مناتے ہیں اور ایسے ہی اور کرنا چاہیے ہمیں بہت اچھی کمیونیٹی بن جاتی ہے اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے